हलो केरु जय झूलेलाल जय झूलेलाल दादा ॿुधायो छा हालु चालु अथव

हा असांजो सभु बराबरु आहे दादा ॿुधायो छो फोन कयुव दादा हा सभु सभु ठीकु ठाकु दादा हा हा ॿुधायो हा हा हा हा हा हा हा हा उहो त आहे मां सुञाणांव तव्हांजो दादा ॿुधायो हा हा हा दादा हा हा सुठी ॻाल्हि आहे हा हा दादा दादा सॉरी इन ॻाल्हि में तव्हांजो मां मञां थो सुभाणे खां मुंहिंजे कमु वारनि खे चई छॾींदुसि भाई राति जो कमु न कयो तव्हां सुबुह जो जेको इहो तोड़ फोड़ जो जेको करिणो आहे कमु पोइ कजो तव्हां ऐं तव्हां खे जेकी तकलीफ़ु थी उन जे लाइ थोरो मां दिलि सां घुरां थो सम्झो हा हा हा हा हा उहा त ॻाल्हि थिए थी हा हा दादा हा हा हा दादा हा हा हा दादा हा हा हा हा दादा पड़ोस में रहणो आहे त हिकु ॿिए जे दुख सुख में कमु अचिणो ई आहे न

हा ख़र्चु त इअं आहे न इअं आहे न दादा कमु चालू कर न त पोइ कमु रुकणु न खपे पोइ ख़र्चु त वधंदो ई वेंदो आहे सम्झो ॿुधाईंदा रुपयो आहिनि लॻंदा ॾह रुपया आहिनि हा हा हा हा हा हा हा हा हा उहो त सची ॻाल्हि आहे दादा

हा आहे हा हा हा हा दादा दादा तव्हांखे ॿियो दफ़ो चवणो न पवंदो तव्हां जेके सजेस्शन ॾिना मूंखे क़बूलु आहिनि ठीकु आहे हा ओके भले भले जय झूलेलाल